हाँ ऐसा बहुत बार होता है कि हम सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार उज्जैन व्यंजन बनाते हैं जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह में गणेश जी की पूजा की जाती तो उसके लिए दलिया की लापसी बनाई जाती है कभी कभार ऐसा भी हो जाता है तो हम सारी चीज़ें साथ में भी बनाते हैं और बन भी जाती है हमारे हम राजस्थान में रहते तो राजस्थान में ऐसे कई त्योहार आते है जहाँ पर सब चीज़ें मिक्स में बनाई जाती है रीति रिवाज के अनुसार तो ये बनाने कि कोशिश की और बनाते भी हैं